यू तो लिखने को विषयों की बहुत कोई कुछ कमी नहीं है जब अपने आस पास नजर उठा के देखते हैं तो चारों तरफ विषयों की भरमार है किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है लगातार लिखा भी जा रहा है लेकिन एक सावल जो बहुत पीछे छूट जाता है वो ये है कि उस लिखने की दिशा क्या है असल में हम जो लिख रहे है उससे कोई रास्ता प्रशस्त होता है कि नहीं होता है मैंने वुमन राइटिंगस में देखा है कि लोग जब लिख रहे होते हैं तो समस्याओं की बहुत बात होती है हमारा देश समस्या प्रधान देश है उसमें समस्याएं क्या है उसको बताने के लिए लगातार होती है और राजनीति की समझ हो वो भी समस्याओं पर है सामाजिक समझ हो वो भी समस्याओं पर है हमारे यहाँ समाधान विशेषज्ञ जो है वो बहुत कम लोग दिखते हैं समस्या बताने वाला मैं समझता की जो ठेला लगा रहा है वो भी समस्या जानता है की देश के साथ क्या समस्या है लेकिन जब हम साहित्यिक गतिविधियों मे रुचि ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकता बन जाती है की हमको समस्याओं से उतर जा के समाधान पर बहुत सोचना चाहिए और समाधान विषय कुछ लिखना चाहिए क्योंकि हम लोगों को भी समाधान देने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर आ जाती है तो मैं अगर अपनी बात करूँ निजी तौर पर तो मैं समाज मे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ उस पर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ शिक्षा का जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था है शिक्षा का जो सिस्टम है उस पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ मैं समाज को यह बताना चाहता हूँ कि बहुत साफ तौर पर साक्षरता और शिक्षा दो बहुत अलग चीज़ें हैं साक्षरता मतलब हमने अक्षर ज्ञान ले लिया हम कभी किसी स्कूल में गए किसी कॉलेज में गए हम लोगों ने डिग्री कर ली हमको मोटा माटी पता चल गया की चीज़ें जो है आ से ज्ञा तक होती है ए से जेड तक होता है लेकिन शिक्षा का मतलब होता है कि हम कहीं सही और गलत का फासला तय कर पाते हम अपनी समझ में उस रास्ते पर बहुत आगे निकाल पाते हैं साक्षर लोगों का धेय होता है की वे हमने पढ़ाई लिखाई की तो हमको नौकरी करनी चाहिए लेकिन शिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता शिक्षित व्यक्ति हमेशा समाधान विषय खोता है और वो समस्याओं को आईडेंटिफाई करके समस्याओं के समाधान पे सोचता विचारता है उस पर दर्शन देता है अपनी राय व्यक्त करता है तो उस तरीके की आबादी हमको अपने देश मे आज कल बहुत कम देखने को मिलती है हमारा जो पूरा युवा वर्ग है वो भी इसी दिशा मे मतलब दौड़ रहा है की भई किसी पैकेज के नाम पर हम लोग एम बी ए कर ले किसी पैकेज के नाम पर हम लोग बी टेक कर ले जबकि मैं उन लोगों से कहना चाहता हू की आप को बी टेक इसलिए नहीं करनी है की कोई पैकेज मिल जाएगा बी टेक करने का कोई बहुत मतलब इसलिए है कि आप उस सब्जेक्ट की समझ को समझते हुए अच्छे पुल बना पाते है के नहीं बना पाते है अच्छी मशीनें बना पाते है कि नहीं बना पाते हैं और वो मशीनें इसलिए नहीं बनानी की कोई पैसा हम लोगों को मिल जाएगा वो मशीनें इसलिए बनानी हैं कि हम उससे किसी के लिए सुविधा पैदा करना चाहते हैं हम उससे अपने देश को कुछ योगदान करना चाहते है या वो हमारा फील्ड ऑफ इन्टरेस्ट है वो हमारे मतलब कहेंगे कि हमारे हमारे इन्टरेस्ट का विषय है मतलब तब तो समझ में आती है चीज़ें लेकिन अगर हमारा उसमे इन्टरेस्ट नहीं है और फिर अगर हम उसका कुछ भी सिर्फ इसलिए करने निकल जाते है कि पैसा मिलेगा तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हम ऐसे पुल बनाते है की वो गिर जाते है हम ऐसी मशीनें बनाते है जो छः महीने में खराब हो जाती हैं हम मैनेजमेंट में भी जाते है तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट कर देते है बहुत गंदा मैनेजमेंट कर देते हैं तो शिक्षा का जो धेय है वो कही ना कही एक्सकलूड फॉर्म में यह है कि सही और गलत के बीच एक लाइन बना पाए वही स्वास्थ्य के मामले में भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश मे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीर समस्यायें हैं शहरों को छोड़ दे तो ग्रामीण अंचल मे जो लोग डॉक्टरी के नाम पर केवल किसी डॉक्टर के यहाँ केवल दवाई की पुड़िया बना कर देते है वो लोग एक गाँव की हजार हजार लोगों की आबादी को अकेले बैठ कर के जो देख रहे होते है वहीँ दवाई दे रहे होते हैं वहीं इन्जेक्शन लगा रहे होते हैं और आर्थिक तंगी होती है कि गाँव से शहर आने के लिए लोगों के पास कई बार साधन नहीं होते कई बार उनकी आर्थिक स्थितियाँ नहीं होती कुछ लोग जो किसी तरीके से शहर तक आ भी जाते है डॉक्टर्स की फीस उतनी महंगी होती है कि वो लोग कर्ज से लद जाते हैं तो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत विकट है उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है दिल्ली सरकार ने कुछ उसमे चीज़ें की मोहल्ला क्लिनिक जैसी कुछ व्यवस्थायें करके मुझे लगता है इस तरीके की व्यवस्थायें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रो में भी होनी चाहिए वो जमीन क्षेत्रों मे भी होनी चाहिए